आं बेंटलनि बेंटल एम बि फरायसालियाव आंनि फरायसालिनि खामानिखौ आङो मावफैयो आरो बेहाय मावफैनायाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ लोगो मोननो हादों आरो बिसोरखौ फोरोंनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो मानोना बिथांमोना थाखो खथायाव थानाय समाव गाहामै खोनासङो आरो रोङिफोरखौ सोंनानै बिसोरो बुजिनानैहाय लायो

बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय दाइन थाखोनिफ्राय जेब्ला बिसोरो गलाङो अब्ला गोबां बिसोरो फरायलांनायनि गेजेरजों दा बिथांमोननिफ्राय गोबां मोजां मानसि ओंखारनाय साख्रि मावनायफोरखौ दा खोनानो जोङो मोनबाय आरो नुबाय दा आं बेनि गेजेरजों आंनि फरायसालिनि खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो फोरोंनायनि गेजेरजों आङो गथ'फोरखौ फोरोंनो मोननायाव जोबोद थुलुंगा मोनबाय